मोनसे सिजेन लानानै सिजेन आबादखौ मावनाय जायो दैलां समाव जोङो माइ गायो ओमफ्राय नैबे दा आसिन कार्तिक जानायनि जायोब्ला जों बेवहाय आलु गायो लाफा मैगं लाइ मुला दुनदिया जों बेखौ जों फोनानै जायो जानो हानायखौ जानोसै जानो हायैखौ माखासेखौ जों बाजाराव एसे फानहैनाय जायो फान्नानै जों थायसे थायनै जों एसे बिजोंनो खरसा जानायबो जायो दा आलुफोर गायोब्ला आलुवा ओरैनो गायनायावलाय जेबो जाया बेवहायबो एसे हासारबो होनांगौ जायो आरो मुलि थुलिबो बाहायनांगौ जायो लाइटजों मुलि होनांगौ जायो बिदिनो बाहायनानै जों आलुफोरनि आबादजों जों न'आवनो मावनानै जानाय जायो आरो जों बेजोंनो सारा बोसोर जानाय जायाब्लाबो बे सय मास सोखौ जों आलुखौ आबाद खालामनानै जानो हायो आरो जों ओंखायनो जों दा बे आलु आबादखौ जों मावनाय जायो लाइ लाफा मुला जाहाथे जों न'आवनो मावनानै जों बेखौ जों जानो हायो जाहाथे जोङो हाथाइ बाजाराव जाहाथे जों बायनानै जानाङा बेखायनो जोंनि थाखाय बेफोर बुस्थुफोरखौ जोङो न'आवनो जुदि मावनानै जायोबा बांसिन फ्रेस बुस्थुखौ जों मोनजायो आरो भेजाल बुस्थुखौ जों बारा मोना बिदि हाथाइ बाजार बा बायनानै जायोब्ला बांसिन भेजाल बुस्थुवा जायो बिसोर जेसेबांमिन फुरिमाननि मुलि होनांगौ बिसोर बिसिबांनि बारा होनानै मैगंखौ मोजां मोजां महर हाथाइयाव फानफैयो बेबायदिनो जायो आरो दा जों दा न'आव जे मावनाया जों मुलिखौ खम होनाय जायो खिन्थु एम्फौ जायो जोंनाव न'आव जों मावनाया थेवब्लाबो जोंनि देहानि फारसे बारा खहा जाया आरो जों न'आव मावनानै जानाया बेनिखायनो जों दा सिजेन लानानै सिजेन जों आबादखौ जों मावनानै जानाय जायो आरो आलु गायोब्ला जों दा खन्थाफोरजोंबो हाग्रा दांनांगौ जायो ओमफ्राय खदालजों आलि खोनांगौ जायो बेबादिनो जों मावनानै ओमफ्राय नैबे स्प्रे माबा बे माबा स्प्रे मेसिन मोनसे दङ स्प्रे मेसिनजों बेजों जों एखमबा सम सम स्प्रे खालामनाय जायो आरो बेवहायबो जोङो दा खन्थाथ' नांखागोन जोंनो बे माबा मोनसे आबाद मावोब्ला नङाब्ला जों माइ हाग्राखौ जों माजों दांनो आरो बिदि मैगं आलु माबा माबायोब्लाथ' जोङो माजों खोनो खदालजों खोयाब्ला जों खदालजों खोखानांगोन ना आलिखौलाय आलि खोआब्लाथ' बे आलुवाथ' जाखानाय नङाना बेदरबो थांनाय नङाना थिग जों बेबादि मावनानै जायो आरो आलुनि आबादखौ बिदिनोसै आरो औ